ह हां हां म्हापश्यां तशें कशें हां नी म्हापसा गोयांत तशें मेन सेंटर कशें आनी म्हापश्यांचे हनुमान देवस्थान अशें तशें फेमस तशें म्हणजे म्हापशा हनुमान देवस्थान आसा ताच्या समोरच हनुमान नाट्यगृह आसा आनी तशें हांगां मोठ्या भक्ती भावान सगळ्या म्हापशेंकारांचो तो सारको आदारस्थंभ आनी थंय सगळे लोक सकाळचें हनुमान जयंतेक येतात सकाळचें आनी सकाळीं कशें जेन्ना ताचो जल्म जाता पय सकाळचो आनी फांतोडेर जल्म जालो ताचो हनुमानाचो आनी जेन्ना सुर्योदय जालो तेन्ना ताका दिशिल्लें न्ही तो ताका दिसले तें फळ म्हणून हनुमानाक आनी तो तें खावपाक वतालो सुर्याक त्या काळखांत ताचो जल्म जाल्लो सकाळी लोक जमतात देवळांत जमतात आनी मागीर सगळे लोक एकत्र येतात आनी मागीर ताका पाळण्यान घालतात सकाळी जल्म म्हणजे कशें जशें आमी रामनमीक करता पय तशेंच तें हनुमान जयंतीक करतात मागीर ती मुर्ती आसत किंवां नाल्लाक म्हणल्यार कांय गांवांनी अशें कपड्यान नाल्ल नाल्ल गुठलायतात आनी ते दवरतात हनुमान म्हणून आनी ताका मागीर हे करतात पाळण्यात घालतात बायलां सगळीं एकत्र येतात आनी ती ताका हे दितात म्हणजे कितें भुरग्याक आमी पाळण्यात घालून हे करतात पय पाळणे गितां म्हणटात पय बाळा जो जो रे कुल भुशणां अशे तें हे म्हणटात आनी मागीर तातूंत पाळणो जाले नंतर आरती जातात मागीर ताची एक स्पेशलिटी हनुमान जयंतीची कितें म्हणजे कितें की ताचो प्रसाद जो आसता तो सूंठ वडो म्हणून आसता सुंठ म्हणजे सुंठ तूं पयला सुंठ जी आसा पय तातूंत थोडी साखर घालतात मागीर ती बारीक पावडर कशी वाटपाची आनी भितर साखर घालपाची आनी तो प्रसाद म्हणून सगळ्यांक दितात हय आनी हय तेन्ना अशें कितें विशेश अशें कांय नासता दिवपाचे कितें आसा पय ते तूं केन्नाय दिवंक शकता हनुमान जयंतीक अशें अशें कांय ना हय कशेंय दिवं शकता तूं हय ना ना देवळांतूत देवळांतूत चडशे करतात तूं मागीर भिमरुपी बी म्हणून हे करूं शकता शकता तशें तशें कांय ना हय हय हय तेल बी तूं दिवं शकता तेल तेल दिवं शकता बी हां हां बरें बरें